जियां में तुसेंगी अपने बचपन दे बारे च दस्सां ते जदूं अ'ऊं पढ़दी होन्नी पैह्ली दूसरी तीसरी ते बड़ी अच्छी ही पढ़ने गी मेरे बड़े नंबर औंदे फस्ट औंदी क्लास च बड़ी ऐक्टिव थी बड़ी फास्ट बोलदी ऐंड बड़ी ऐक्टिव थी बड़ी ऐक्टिव थी जियां अ'ऊं पंजमी पुज्जी ते मेरे नंबर अच्छे आए अठमीं पुज्जी तां पूरे जोन चा सैकिंड आई मेरे नंबर पंज सौ चा तिन सौ पचह्त्तर आए ऐंड पूरे जोन च जोन च अ'ऊं सैकिन आई ऐंड मिगी ते अट्ठ मिगी ते अवार्ड बी थ्होएआ सैकिन आने दा ऐंड नौवीं पुज्जी नौंवी च बी फ्ही अ'ऊं सैकिंन आई पूरे स्कूल च सत्तर बच्चे हे सत्तरा बच्चे च सैकिन में आई थी उस में ओह्दे च बी अवार्ड थ्होएआ ऐंड असें दो कम्पिटीशन बी कीते इक साढ़ा डुडू जोन दा होएआ पंजे अठ्ठ स्कूलें था अठ्ठे स्कूलें चा फस्ट साढ़ा स्कूल आया ऐंड दूआ दूआ कम्पीटिशन होएआ ओह्दे च बी पंज स्कूल हे पंजें स्कूलें चा फस्ट साढ़ा साढ़ा स्कूल आया ऐंड जियां दसमीं पुज्जी दसमीं च बी मेरी अच्छी प्रसैंटेज आई ही ही पुजिशन थी गेआ ग्याह्रमी पुज्जी ओह्दे च बी मेरे अच्छे नंबर थे डिसटकशन थी बाह्रमीं पुज्जी ओह्दे च बी बड़े मेरे बड़े अच्छे नंबर हे बड़े क्लास च डिसटकशन आई दी ऐंड हून आई आई टी करै'नी इत्थै बी बड़ा अच्छा ऐ बड़े अच्छे पढ़ने ही बड़े अच्छी टैक्नोलाजी ऐ ऐंड बड़ा अच्छा ऐ